पूर्णियामे रोजगार या रोजी रोटीके मुख्य स्रोत छै कि जेना मकइ लगाइ छै धान लगाइ छै मखाना लगाइ छै मछली पालै छै मुर्गी पालै बकरी पालै छै आओर मतलब कोइ कोइ सरकारी नौकरी करै छै

नहि